हमरा राज्यमे बहुत ही मन्दिर छथिन छथि जे जेना कि लए लिअ पटनाके महावीर मन्दिर बहुत ही नामी छथि हिनका एहि मन्दिरकेँ के नहि चिन्हबै सभ चिन्हैत छियै आओर आओर ओतहि लए लिअ गुरुद्वारा आओर हमरा अगल बगलमे खूब मन्दिर छथि जेना हरदीमे दुर्गा स्थान छथि आओर सिंहेश्वरमे बाबा सिंहेश्वर बाबा छथि आओर सुखपुरमे तिलेश्वर बाबा छथि ईसभ मन्दिर अगल बगलमे खूब छथि हमरासभके आओर खास कएके हमरा गाममे गाममे जे छथिन तिलेश्वर बाबाके मन्दिर ओ बहुत ही प्रचलित छथि आओर नामी छथि जे भी भक्तजन आबैत छथि कोनो भी आशा लए के ओ आशा पूरा होइत छथि आओर बाबा तिलहेश्वर मन्दिरमे रवि सोम सोमके श्रृंगार होइत छथि आओर पूर्णिमाके श्रृंगार होइत छथि बाबा हुनकर मनोरथ जे भक्तजन अबैत छथि पूरा करैत छथि